औ सोर बुंदों बबेनि हलथुगावनि मा नांगौ साहाफाथ साहा पेकेट ए अहाय दखान दङ नोंनालाय हलथुगावआव दे साहफाथ नांगौ आरोना दे दे खय किजि नांगौ किजि मोनसेल' ए किजि मोनसेल' नांगौना ए दखान फिसासो लांनानै फानहैदोब्रा बुरजा लांनानै उम बुरजा लांनानै फानहैदो दे डिस्काउन्टआव हरगोन डिस्काउन्टआव हरगोन बुरजा लांनानै फानहैदो सेरबासो लांदो सेरबा सेरबासो लांदो औ सेरबासो सेरबा लांदो दे नांगौब्ला फैसा आं बाखिआव हरगोन ना नांगौब्ला औ नै एकस' ग्राम एकस' ग्राम बे सोनाय साहाफाथखौ लांबानो जाबाय उम माखौ लांनो माजबातखौ लांनो ना माखौ लांनो ए माजा ए ए दे दे दङ दङ रयेल दङ औ औ औ औ उम गोथाव गोथाव जायो बेबो मोजां मोजां जागोन दे माला लांफैनो सबबिस थारिखआव सबबिस थारिख सबबिस सानथामनि उनाव दे मोनगोन दे साहफाथा बुरजा दं बिसिबां नांगौ मोनगोन नों लांनो हा औ बेखौ लादो दे उनाव लांबाय थाबानो जाबाय जेबो नङा नोंनि दखाननिथ' दखानाव फानगोनथ' नों एसे डिस्काउन्टआव हरगोन दे जेबो नङा गिदिर खोथा नङा बे उम औ हरगोन हरगोन नोंनिफ्रायलाय आर बिसिबां लानो नोंलाय आर लांबाय थाग्राखा माथो औ नों लांबाय थाबानो जाबाय डिस्काउन्टआव हरगोन उम जागोनदे दे दे दे औ औ दे दे लांफैबानो जाबाय दे उम उम